हम अनामिका बजय छी अहाँके कैब जे हम बुक कयने छी जे एड्रेस हम देने छी अहाँकऽ सुखपुर वार्ड नम्बर एक सुपौल जिला पिनकोड पचासी एकैस तीस हम चाहैत छी अहाँसँ अनुरोध कऽ रहल छी जे अहाँ आब हमरा वार्ड नम्बर आठसँ पिकअप करु एहिलेल अहाँकऽ हम बड्ड आभारी होयब अहाँ हमर ई अनुरोध स्वीकृत करु आओर हमरा एतयसँ पिकअप कऽ लिअ